औ आं बे बिजाब एबिसिदि खौ बायदोंमोन किन्तु बे बिजाबा मोजां नङा बे बिजाबखौ आं आंनि फंबाइनि थाखाय बायदोंमोन किन्तु बे बिजाबा बे बिजाबाव मोजाङै बुजायनाय मोजाङै लिरनाय गैया बेनिखायनो बे बिजाबखौ बायैया गाहामानो जागोन बे बिजाबा मोजाङै फोरमायथायनाय एबिसिदि खौ माबोरै फोरमायनांगौ बेफोरनि सोमोन्दै मोजाङै लिरनाय गैया आरो बे बिजाबनि दामाबो बुरजा बेनिखायनो बे बिजाबखौ बायैआनो मोजां जागोन